जँ दुनिआँमे कतहु घुमैके मौका आबय तऽ सभसँ पहिने अपन देशक पुरातात्विक धरोहर ऐतिहासिक आ आध्यात्मिक स्थल के दर्शन आवश्यक छै ओहिसँ हमरा अपन पूर्वजक इतिहास पूर्वजक सभ्यता संस्कृति से अवगत होइके अवसर भेटैत अइ जँ जीवनमे यात्राक मौका आयत तऽ हम एहि देशके विभिन्न क्षेत्रमे बसल विशिष्ट ऐतिहासिक आ आध्यात्मिक स्थलक दर्शनक इच्छा पूर्ण करब